असांजे सूरत शहर में गुजरात जे अंदरि में वापारु बिजनिस जेको आहे एतिरो बढ़िया आहे ऐं हुन जे चकर में छा आहे की हिते माण्हुनि खे कमु कारि सुठे नमूने मिली रहंदो आहे हुन जे कम कार जी काई कोन दिक़त थींदी आहे हिकिड़ो बि माण्हू घर में बेरोज़गारु न विहंदो आहे जंहिंजे करे की गुजरात जे अंदरि में हे सभिनि में वॾो प्लस पॉइंट आहे डायमंड जो बि कमु तमामु सुठो आहे ऐं पर्यावरण लाइ बि सम्झो हिते हर तरीक़े सां मतिलबु एतिरो सुविधा एतिरो मतिलबु सुविधा आहे या एतिरो मतिलबु असां पंहिंजो पाण में कंदा आहियूं की गंदिगी वारो हिसाबु किताबु जेको आहे हो बिलकुलु बि न हर घरु हर शहरु या हर नागरिक जेको आहे पर्यावरण मथां बिल्कुलु पूरो पूरो ध्यानु कंदो आहे ऐं वरी हिते वरी सोलर सिस्टम जो बि सुविधा हाणे थी वई आहे जंहिंजे करे माण्हू पंहिंजा बल्ब ऐं ट्यूब लाइटूं जेके आहिनि लाइट जो वापरासि जेको आहे सोलर जे हिसाब सां थिए थो ऐं जंहिंजे करे जेका आहे जीवन में हिते पर्यावरण ई काई बि दिक़त कोन्हे